नमस्ते

क्या चाहिए आप और टमाटर चार से चालीस रुपए तक मिलता है चालीस रुपये पत्ता मिलता है पनीर तो जानती हैं महंगा ही मिलेगा वो भी पचास साठ में आ जाएगा आपको कितना लेना है बता दीजिए आठ ठो जैसे चालीस रुपए दे देंगे टमाटर चाट और आप चार पाँच प्लेट कह रही हैं तो चलिए आपको पचपन में दे देंगे पनीर वाला और वो पैक भी कर देंगे आप आएँगी लेने ना कि भेजना पड़ेगा आप के साथ जी जी हो जाएगा चलिए वो सबका वो सबका वो बात नहीं है हम कम बेसी कर देंगे अच्छा चाट देंगे ना कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा एकदम ताजा चाट रहेगा आजकल जान रही हैं गर्मी है तो हम लोग बासी ओसी नहीं बेचेंगे बहुत तेज खट्टा हो जाता है हाँ हाँ वो पनीर वाला चाट अच्छा देंगे सब लोग खाएगा तारीफ करेगा फिर दुबारा आएँगी ना इसीलिए अच्छा देंगे तब ना दुबारा आएँगी मेरे घर हाँ खराब नहीं देंगे आपको इतना भरोसा करिए आपको अच्छा ही चाट बना कर देंगे भी अच्छे ही बनाते हैं पनीर वाला भी बना जी जी ठंडा नहीं देंगे एकदम वो पैक करके देंगे ना आपको वो उसमें देंगे वाले में अगर आप दूर का है तो वो जाते जाते ठंडा न हो गरम रहेगा इसलिए आप परेशान मत होइए हम अच्छा बना कर देंगे आपको और और भी चाहिए तो और फिर बता दीजिएगा फुलकी उलकी नहीं लेंगी सिर्फ चाट ही लेंगी दस का छ देंगे बहुत अच्छा रहता आप तीखी चटनी चाहेंगी तीखी जैसा कहेंगी आपको बना कर देंगे बना के देंगे पापड़ रहता है छोला पापड़ जो चटनी में डाल कर देता है वो भी सब मिलता है हम लोग के मीठे में भी चाहिए तो मीठा वाला भी बता दीजिए रसगुल्ला भी मिलता है दस पर एक मिल जाएगा आपको लेना है जिसको ले जिससे भी मँगवाएँगी उसको सब बता दीजिएगा हम सारा आपका पैक कर देंगे पैसा वैसा की चिंता मत करिये चलिये ये सब ऑडर है ना एक बार खा कर देखिएगा तो फिर आडर मिलेगा तो अच्छा लगेगा तो फिर ब मँगवाइएगा हाँ एक बार खा कर देख लीजिए पहले हम हमारे यहाँ का चाट मशहूर है अच्छा पैसा भेज दीजिएगा हम चाट भेज देंगे आपको उसी के हाथ ठीक हाँ ना कस्टमर खराब देंगे तो कस्टमर फिर दोबारा कहाँ आएँगे लेने दुकान तो बहुत सी चाट की हैं ठीक है रखें